हँ बोलिए

ठीक छै ठीक छै आइके देख तब देख लेबै हर मतलब सब ढङ्गके छै सैमसंगके भी छै

कोन कहलिए ठीक छै अइए ने

छोटका

छोटका जे हइ ई सैमसंग ई अठारह सएके जायत आ ई बड़का जे लेबै ई अठारह हजार पड़ि जायत बीस हजार पड़ि जायत सोचि लियौ जी कहिए बीस हजार बीस हजार बीस हजार रूपैआ

जी जी दोकान खुला छै दोकान तक खुला छै जी पाँच बजे तक रहब पाँच बजे शाम तक जी दोकान पर हमही रहै छियै

लेकिन

हँ अयबै पहिले पसन्द करबै ओकरा बाद ने देख लेबै मोबाइलपर ठीक हइ बुझलिए ने अइए अयलाके बाद समान देख लेबै तब ने समान देखलाके बाद अपने दोकान दोकान हँ बोललौ दोकान पर अहाँ अयबै दोकानपर जी दोकानपर अयबै समान देखबै अपने अथी होइ जेतै

ठीक है अइए आइए अपने